धीअरुनि खे पढ़ाइणु खपे हिन बाबत तव्हां जा वीचार छा आहिनि मुंहिंजे हिसाब सां अॼुकल्ह छोकिरा छोजिरियुनि ॿिन्हिनि खे सही चॉइस ॾियणु खपे भई तव्हांखे जेतिरो बि पढ़िणो हुजेव पढ़ो असांजे तरफ़ा कोई झल मना कान्हे जेतिरा छोकिरा था पढ़नि ओतिरियूं छोकिरियूं वधीक थियूं पढ़नि अॼु छोकिरो ॾह थो पढ़े त छोकिरी कॉलेज पढ़ी करे डाक्टर थी ठई वञे असांजे सिंधियुनि में त छोकिरा पीउ जे धंधे ते वेई था रहनि अॼुकल्ह त इहो ई ॾिसण लाइ थो मिले छोकिरा ॾाढा घटि था पढ़नि ऐं छोकिरियूं अमेरिका वञी यू एस ए किथे किथे वञी केनेडा वञी करे बिज़नस थियूं क सिखी अचनि इंजिनियरियूं थियूं ठई अचनि डाक्टर थियूं ठई अचनि त मां त इहो चवंदी आहियां की छोकिरियूं अगरि जेतिरो बि पढ़णु चाहिनि हुनखे न रोकणु खपे चाहे हुन जी उमिरि जी के केतिरी बि थी वञे पर अगरि हुनखे पढ़ण जो हुनुरु आहे हुनखे इंट्रेस अथसि त हुनखे रोकणु न खपे अॼु असां जॾी नंढा हुआसीं ॾहों पढ़ी निकितासीं या ॿारहों पढ़ियासीं त असांजा माउ पीउ त असांखे कॾहिं बि न चयो पुट वञ तूं अॻियां पढ़ या पुट तोखे तोखे ख़ाली घर में रोटी ई करिणी अथई इअं चवंदा हुआ त असांखे बि हेॾो दिमाग़ु न हलंदो हुओ की भई अॼुकल्ह पढ़ाई केतिरी ज़रूरी आहे अॼु वधीक पढ़ियल हुजूं हां त पंहिंजे पेरनि ते बीहु करे कमाए बि सघूं हां घर में हेल्प बि थी वञे हां पर तंहिं ज़माने में न हेॾो अक़ुलु हूंदो हुओ न कोइ माउ पीउ तरफ़ा हेॾो सपोट हूंदो हुओ पर अॼुकल्ह ई जेका हाणे जो मौसमु आहे उहो हीअं न आहे अॼुकल्ह छोकिरो छोकिरी सेम आहिनि इनकरे मां सभिनि खे विनती थी कयां अगरि छोकिरियूं पढ़ण थियूं चाहिनि त उन्हनि खे कॾहिं बि न रोक जे जहिड़े बि फ़िल्ड में वञणु चाहिनि उन्हनि खे हुन सपोट कजे हमेशह उन्हनि जो फ्रैंड थी हलिजे अगरि उहा वॾी थी करे पढ़ाई करे कुझु ठहे थी त पोइ हुन जे लाइ सुठो आहे अगरि भविष्य में हुन जो घोट न थो कमाए त पाणि कमाए करे फ़ैमिली खे खाराए थी सघे अगरि असां पढ़ियल हुजूं हां त असां बि कुझु करे ॾेखारियूं हां त असां जेका ग़लिती कई असां उहो चाहियूं था की असांजा ॿार उहे ग़लिती न करनि मां त चवंदी आहियां मुंहिंजो पुट बि जेको पढ़णु चाहे उहो पढ़े पर पुट खे बि इंटरस हेॾो न आहे पढ़े थो पर हुनखे हेॾो जेको पढ़े थो हुनजो यादि न थो रहेसि त जेको हिनखे रिजल्ट मिलणु खपे उहो न थो मिले ऐं मुंहिंजी धीअ जेका आहे उहा पंहिंजे दिमाग़ सां रटा न मारींदी आहे दिमाग़ सां जवाबु ॾींदी आहे त मूंखे इअं लॻंदो आहे की इहा अॻिते हली हीअ जाम कुझु ठहिंदी या जाम कुझु अॻियां वेंदी ऐं उहो सही बि आहे अॼुकल्ह अगरि छोकिरियूं अगरि दिमाग़ सां पढ़ाई करे या ॿाहिरि बि किथे वञनि थियूं पढ़ाई करण त उन्हनि जो केॾो नालो थो थिए ऐं उहा अॻिते हली करे कुझु ठई थियूं ॾेखारनि पेयूं अगरि असां बि पढ़ाई कई हुजे हा त असां बि कुझु ठई करे ॾेखारियूं हां त इनकरे मां इहो चवंदी आहियां की अगरि माउ पीउ चवे थो अगरि सपोट आहे फाइनेंशियल सपोट आहे त ॿारनि खे ॿहिरि बि मोकिलियो भली छोकिरियूं छो न हुजनि ॿाहिरि मोकिलियो पढ़ण लाइ पढ़ाईअ लाइ जंहिं में हुनखे इंटरेस्ट हुजे हुनखे उते पढ़ण ॾियो घणा जेतिरा साल वरी मोटी करे ईंदा ऐं तव्हांखे कुझु ठई ॾेखारींदा त तव्हांजो ई नालो थींदो अॼुकल्ह सरकारि केॾियूं योजनाऊं कयूं आहिनि सुकन्या समृद्धि योजना ऐं छोकिरियुनि जी जेकी अॻिते पढ़ाई थींदी आहे उहा माफ़ हूंदी असांजे गुजरात में त असां हुन योजनाओ जो फ़ाइदो वठूं अगरि असां इहा योजनाऊं असांखे ख़बर हुजे हां त असां पहिरों जॾी असां पढ़ाई कई हुईसीं तॾहिं असांखे इहो कुझु ख़बर न हुजे पर हाणे जेके असांखे ख़बर आ्हे त असांखे इहो करणु खपे के असांजी जेका धीअ गुड़िया आहे त असां हुन योजनाउनि जो फ़ाइदो वठूं सरकारि त इहो चवंदी आहे भई तव्हां हिकु क़दम वधायो त ॾह क़दम असां वधाईंदासीं तव्हांजी गुड़िया अगरि पढ़णु थी चाहे त पोइ ॾह क़दम अॻियां असां ईंदासीं हुनखे कहिड़ो बि सपोट करिणो आहे फाइनेंशल सपोट या कुझु बि करण जो सुरक्षा जो त असां वेठा आहियूं हुन लाइ जाम हुनजी यो योजनाऊं आहिनि ॿाहिरि हॉस्टेल में रहनि थियूं उन्हनि जे लाइ बि उन्हनि कयो आहे पर असांखे हुनजी ॼाण हुजणु खपे ऐं ॿारनि खे बि इहो सजाग करिणो खपे कि भई हा पुट तूं जेतिरो पढ़ाई करणु चाहीं पढ़ ॿाहिरि वञ तुंहिंजे लाइ सरकारि इहो इहो क़दम खणे थी तोखे इहा तकलीफ़ हुजई त तूं हीअं कर हीअं कर उहो उन्हनि खे समुझाइणो पवंदो त उहो असांखे योजनाउनि जो फ़ाइदो वठणु अचणु खपे